मैं जो जींस ख़रीदा था वो सकारात्मक है कपड़ा बहुत आरामदायक है रंग कपड़े का नहीं गया मुझे ये जींस बहुत अच्छा लगा